आं जुइस बानायनो रोङो जुइस जेरै लेमन जोंनि सोलिबाय थानाय नारें खारजि बेखौ जोङो सेबनानै सिनि होनानै लोंनो हायो गोदै जायो एसे संख्रिबो होजायो होनायालाय इनिफ्राय बेफोरबायदिनो नों जुइस नांगौ जायोब्ला लेमन जाहैबाय बायदि बायदि फिथाइ सामथायजों बानायनो हायो जेरै सुमफ्रामनिफ्रायबो जुइस बानायनो थाखाय सुमफ्रामनि बिगुरखौ गारनानै ग्राइन्डाराव फिसि नांगोन फिसिनानै बायदिसिना पाउडार होनांगोन एसे नों बेसां जेनेबा पाउडारफोर गैयाब्लाबो काला निमकबो इउस खालामजागोन संख्रै गैयाब्लाबो एसे गोदै नांगौब्ला गोदै होनांगोन बायदिसिना मिक्स खालामनानै जेरै लेमन प्लास खामजागोन एड खालामजागोन गासैखौबो मिक्स खालामनानै जुइस बानायनो हायो आरो जुइसआ जोंनि थाखाय मोजां हेल्थनि थाखाय देहानि थाखाय जुइस बानायनो थाङोब्ला जों दायो थालिरनिफ्रायबो बेस्ट मोजांसिन जायो थालिरखौ जोङो नाग्लिनानै नाग्लिनानै सिनि होनानै गाइखेरजों एड खालामनानै बेखौबो जों जुइस बानायनो हायो थालिरनिफ्रायबो मोनो थाइजौनिफ्रायबो मोनो थाइजौ गोमोनखौ जोङो हानानै थाइजौनि बिगुरखो जिरनानै थाइजौनिफ्रायबो जुइस बानायनो हायो जुइसआ गोबां रोखोमनि बानायनो हागोन जेरै जुइसल' नङा जेरै प्लाम फिथाइनिफ्राय जौ बानायनो हायो बेनिखौ जेनेबा सेवहोनानै दोनना जेरै बिनि थाखाय मोनसे एसिड मुवा नांगौ जायो बेबायदि सेवहोनानै बानायनो हायो खुसेरनिफ्रायबो जुइस बानायनो हायो जुइस बानायनो थाखाय जोंनो एसां गोबां आइजें नाङा जुइस बानायनाय एसां आइजेंथ' नाङा जास्ट नों न'आव सेखाफोरजों हाब्लानो बानायनो हायो एसे देलाबायनानैनो नालेंखरफोरनिफ्रायबो जुइस बानायनो हायो खुसेरनिफ्रायबो जुइस बानायनो हायो खुसेरनिफ्रायबो जुइस बानायनो हायो खुसेरनिया अलरिडि नाग्लिब्लानो जुइस ओंखारखायो सिनि एसे सिनि होलायनाङा जास्ट बेखौ खुसेरखो नाख्रेबब्लानो जुइस मोनो गोबां रोखोमनि जुइस बानायनाय जेरै जों हटेलफोराव फ्लेभार होयोना जुसाव भेनिला फ्लेभार बायदि बायदि स्ट्र'बेरि फ्लेभार आपेल फ्लेभार आपेलनिब्ला आपेलखो जुइस बानायनांगोन क्रिम होनांगोन मोजांसिन फ्लेभार नांगौब्ला आपेलाव क्रिम होनांगोन बेखौ जोङो ग्राइन्दारफोरावहा बा मिक्सियावहा जोङो काट खालामनांगोन अब्लाना जोंनि जुइसआ मोजां जायो जुइस दा आइजें ओंखारबाय बानायग्राबो जुइसनि थाखाय